जोंनि बे एरियायाव एबा बे ओनसोलाव जोंनि थांनानै थानाय समाव जोङो बेबादिनो मोननो हायो खाथियाव बेबादिनो माखासे गियानखौ बुथुमनानै लानो बेबादि माखासे बिजाब बाख्रिफोर दिनैहाय जोंहा गैया दा बेखायनो जोङो सिन्था खालामनो गोनां आरो बे बिजाब बाख्रिफोरखौहाय निसय जोंनि सरखारफ्रा बेबादिनो बहायबा बहायबा ओनसोलफ्रावहाय एबा खनाफ्रावहाय बहायबा गोनांथिफ्रावहाय नायनानैहाय बे बिजाब बाख्रिफोरखौ जि लाइब्रिफोरखौहाय थिग खालामनानै जुदि होयोब्ला निस्सय जोबोद जों मोजां मोनो एबा जों मोजां मोनगौ नैबेखौहाय आङो बेबादिनो हामलायदों दा जोंनि बे हालामजों जेबो बेबादिनो बिजाब बाख्रि एबा लाइब्रिफोरखौ जों दिनैसिम जों मोननो हायाखै दा जों गोबां सम जों दिनैहाय बे ओनसोलाव एबा बे एरियायाव जोङो रायजो जानानै दङ खिन्थु माबा मोनसे लाइब्रिफोर जोङो बेबादि जोङो दिनै मोननो हायाखै दा लाइब्रिफोर जुदि जोंनि गेजेराव गायसनजानानै जुदि एभेलेबेल माखासे बिजाबफोर दोननायनि गेजेरजों जुदि बेबादि जों माखासे जायफ्रा बेबादिनो स्टुडेन्टफोर जायफ्रा फरायसाफोर नै बेसोरो माखासे गोनांथि माखासे बेबादिनो टेसिसफोर लिरनो गोनांफोर थायो माखासे आसाइन्टमेन्टफोर लिरनो गोनांफोर थायो नै बेफोरखौ नैबे बिजाब बाख्रिफ्रावहाय बेबादिनो फैनानै बेनिफ्राय मोजां बेबादिनो नायबिजिर खालामनानै एबा बेनिफ्राय आसाइन्टमेन्टफोरखौ सायख'नानै लिरनानैहाय बेबादिनो गियानफोरखौ साबसिन बुथुमनो हागौ होननानैहाय आङो बेबादि सान्दों नाथाय जोङो दा माखासे बेबादिनो आसाइन्टमेन्टफोर हरोब्लाबो माखासे जों बिजाबफोर बेबादिनो महराव दिहुननो होननानैहाय जों सानोब्लाबो बेहाय जोंहा जेबो बेबादिनो मोनसे मावनो थाखाय आवगायनो थाखायहाय जोङो हाया दा गोबां जोंनि बे ओनसोलाव एबा जोंनि बे हालामजों बेबादिनो फरायसाफ्रा बेबादिनो गोबां बेबादिनो दिनै सिक्षिद एबा आग बारायगासिनो दङ दा नैबे आग बारायबाय थानाय समाव बेफोरबायदि मोनसे लाइब्रि जि बिजाब बाख्रिफोर जुदि बानायनानै होयोब्ला निसय नैबे स्टुडेन्टफोर आरो स्टुडेन्टल' नङा जायफ्रा बेबादिनो जोंनि बेबादिनो लकेलफ्राव थानाय गोरों गोराफ्रा जायफ्रा एन्टिलेकसुयेल मानसिफोर नै बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे बेबायदिनो बिजाब बाख्रिफोरनिफ्राय नलेजफोरखौ लानानै समाजखौ मोजां जोथोन लानो समाजखौ बोरै दैदेनलांनो नै बेफोरनिफ्राय साजिसन लानानै बेफोरनिफ्राय फरायनानै बुजिनानै समाजखौ गोख्रों खालामलांनो आरो बेबादिनो फोरमायनानै फोरोंलांनो नै बेफोरबायदि मोनसे खाबुखौहाय एबा मोननो हायो दा बेखायनो आङो सानो दा नैबे जोंनि हालामजों एबा जोंनि एरियाजों बेबादि मोनसे मोजां बिजाब बाख्रि सरखारफ्रा जुदि बानायनानै होयोब्ला निस्सय जोंनि स्टुडेनफोर आरो इन्टिलेकसुयेल जायफ्रा समाजखौ दैदेनदों बिथांमोना बेफोरावहाय बेबायदिनो फरायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ धीयान खालामनायनि गेजेरजों समाजखौ लुखांलांनो समाजखौ गाहामै बेबादिनो मोजाङै बेबादिनो जोथोन लालांनायाव निसय सहाय जागोन होननानैहाय आं सानो